मेरे द्वारा अब तक बनाई गई सबसे मुश्किल पेंटिंग का जिक्र मुझे याद आता है कि जब मैं टेन्थ क्लास में था तो माइटोकांड्रिया साइंस में एक माइटोकांड्रिया का एक चित्र बनाना होता था और वो चित्र मुझे बनाने में कम से कम दो से तीन दिन लगे और उस दो से तीन दिन में मुझे इतना जोर आया मैं बार बार मैं उसको मिटाता उसको बनाता मैं उसको मिटाता बनाता लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा बन गया कि जब मेरे टीचर ने वो चित्र देखा वो पेंटिंग देखी तो वो बहुत खुश हुए उन्होंने बोला की बता तुझे कितने नंबर चाहिए आज मैं तुझे प्रैक्टिकल में जो तू नंबर मांगेगा वो मैं नंबर तुझे दूंगा तो मुझे ये खैर ये फायदा तो मिला ही कि मेरे टीचर बहुत खुश हुए लेकिन इन दो तीन दिन की मेहनत से मुझे ये अनुभव हुआ की पेंटिंग बनाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है और मैं बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता क्योंकि मुझे पेंटिंग बनाने का जो हुनर है मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सीखना थोड़ा मुश्किल है तो मैंने इसके बाद फिर कभी पेंटिंग नहीं बनाई